اگر کوئی شخص یوگا کی مشق کے لیے نیا ہو تو اس کے لیے کچھ اہم مشورے ہیں جو اس کی مدد کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیشہ آسان اور بیسک پوزز سے شروعات کریں شروع میں مشکل آسانی یا لمبی ڈیوریشن کے سیشنس سے پرہیز کریں یوگا کا اصل مقصد صرف فزیکل فٹنیس نہیں بلکہ ذہنی سکون اور انر بیلنس بھی ہے روزانہ کچھ وقت یگا کے لیے نکالنا بہت ضروری ہے چاہے صرف دس پندرہ منٹ ہی کیوں نہ ہوں یہ کنسسٹنسی آپ کو دھیرے دھیرے یوگا کا عادی بنا دے گی اور آپ کو اس کے فائدے محسوس ہونے لگیں گے اگر ممکن ہو تو کسی سرٹیفائڈ یوگا ٹرینر کے ساتھ اسٹارٹ کریں ورنہ آن لائن بگنرس کے لیے اویلیبل ٹسٹیڈ ویڈیوز بھی فالو کی جا سکتی ہیں لیکن ہمیشہ اپنے جسم کی سنیں اگر کسی پوز میں درد محسوس ہو تو فوراً رک جائیں یوگا کبھی بھی پین کا سبب نہیں ہونا چاہیے سانسیں بریتنگ پر توجہ دینا بہت ضروری ہے ڈیپ اور کنٹرول بریتھ بریتنگ سے نہ صرف اسٹریس کم ہوتا ہے بلکہ آسانوں آسانوں میں بھی مدد ملتی ہے